जेह्ड़ी गेम ऐ एह् बड़ी जरूरी ऐ के इंसान दे बंदे दे लाईफ च हर इक बंदे गी लाईफ च गेम खेलनी चाहिदी ऐ क्योंकि गेम जेह्ड़ी ऐ साढ़ी फिजिकल हैल्थ ठीक करदी गै करदी साढ़ी मैंटल हैल्थ बी ठीक करदी ऐ हून दिक्खी लैओ जेह्ड़ी बैनिफिट केह् होंदे गेम खेलने दे इक ते साढ़ी बाडी दे पार्ट ठीक रौंह्दे न उप्परो बंदे दी फिटनैस रौंह्दी ऐ अजकल्ल जेह्ड़े बच्चे नी ओह् फोन उप्पर गै लग्गे रौंह्दे बाह्र जंदे गै निं गेम खेलन जेह्ड़े पैह्लें जमाने होंदे हे ते ओह् बाह्र जंदे हे ते ओह् फिट्ट बी रौंह्दे हे